اسکولوں میں میرا پسندیدہ مضمون دو بیلوں کی کتھا تھا جو پریم چند کی کتاب میں لکھا ہوا تھا پریم چند کی کتاب میں دو بیلوں کی کتھا ہم نے پانچوی کلاس کے اندر پڑھی تھی اور وہ کہانی مجھے بہت زیادہ پسند تھی میں اس کو بار بار پڑھتا تھا دو بیلوں کے بارے میں اس کا انہوں نے بتایا پریم چند بہت اچھا لکھنے والے تھے بہت اچھے رائٹر تھے اور اسکول کے دنوں میں میرا سب سے مشکل جو مضمون مجھے لگا وہ کبیر کے دوہے تھے کبیر کی کتاب کے اندر جو کیا کہتے ہیں ورڈس استعمال کیے گئے تھے انہوں نے وہ بہت مشکل تھے وہ ایک دم سمجھ میں نہیں آیا کرتے تھے اور مجھے وہ مضمون ان کی کہانیاں مجھے بہت زیادہ مشکل لگتی تھیں اپنی اسکول کے دنوں میں مجھے خوشگوار یادیں میری اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ اسکول جانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور کیا کہتے ہیں جب ہمارے پاس خالی ٹائم ہوتا تھا ہم بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کچھ گیمس وغیرہ کھیل لیا کرتے تھے گراؤنڈ کے اندر ہم فٹ بال کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے مختلف کھیل ہم کھیلتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم ہم اسپین کرتے تھے کبھی کبھی ہمیں ٹائم ملتا تھا تو ہم اسکول کے بعد گھومنے بھی چلے جایا کرتے تھے آئس کریم کھانے کے لیے یا کچھ لنچ کرنے کے لیے یا ڈنر کا ہم نے پروگرام بنا لیا تو کچھ یادیں ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہیں اسکولوں کی جو ہم چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے اسکول کے ٹیچرس اسکول کا ماحول اسکول کے جو انبائرمنٹ تھا ہمارا وہ بہت اچھا تھا اور آج بھی ہمیں اسکول کی یادیں ہمیں بہت زیادہ مس کرتی ہیں اور ہم بھی انہیں مس کرتے ہیں اسکولیں کے دنوں کو اسکول کی جو وہاں ہم بیٹھتے تھے وہاں ان کی کلاسوں کو ہم کیا کہتے ہیں مس کرتے ہیں وہ ٹیچرس ہمارے جو اساتذہ ہیں بہت اچھے تھے بہت کیا کہتے ہیں ہیلپفل تھے جو ہماری ہر طرح سے ہیلپ کرتے تھے کلاس کے اندر بھی کلاس کے باہر بھی ہر طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے اسکول کے دنوں میں ہم کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں گیمس وغیرہ ان ڈور گیمس ہو گئے آؤٹ ڈور گیمس ہو گئے اسکول کی طرف سے ہم پکنک پکنک بھی جایا کرتے تھے وہاں پر بہت ساری مستی کرنا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا ٹیچرس کے ساتھ گھلنا ملنا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں اب بھی کیا کہتے ہیں یادیں اس کی یادیں آتی ہیں ہم ان کو مس کرتے ہیں